आं बाहायनाय सेथि फना सेमसां किपेड गोनांमोन नाथाय आथिखालाव टेकन'ल'जिया बा बिगियानारिया डिजिटेल खालामनो नाजानायाव बिथांमोना जाफुंसार जादों बा स्मार्टफन मबाइलखौ दिहुननो हादों बेबायदिनो जों दायो साफ्रोमबो सुबुंनावनो स्मार्टफननि बाहायनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जानो हमदों आरो बे स्मार्टफन बाहायनायनि जाहोनाव गोबां सुबुङा आपग्रेडबो जादों बा दावगानो हादों बा साननाय हनाया मोजांनिफ्राय मोजां जादों आरो खायफा बेलायाव गाज्रिबो जादों बेबायदिनो जों सुबुं बा स्टुडेनफोरा मोजां खामानियावबो बाहायदों बेबायदियै बा कचिंफोरखौ दायो मबाइलआवनो मोननो हादों बा जिखुनु एन्सार जाय बायदि बायदि एन्सारफोरखौ जों मबाइलआव नुनो मोननो हादों स्मार्टफन जानायनि जाउनाव दायो जेरै गोबां मबाइल दिहुननो हादों जेरै सेमसां न'किया अप्प' भिभ' रियेलमि आइफन बायदि बायदि गोबां रोखोमनि स्मार्टफन बाहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों बेबादियै मानसिफ्राबो आपग्रेड जानो हमदों जौगानो हानायखौ नुनो मोन्दों आरोबाव

बायदि रिपर्टखौ जों जोंनि आखाइआवनो स्मार्टफनावनो मोननो हानायखौ जों नुनो मोन्दों